ہمارے علاقے میں بہت سے ٹیلی فون ہیں موبائل ہیں لیکن اس موبائل فون سے لوگ شکست رہتے ہیں کبھی کوئی موبائل لیتے ہیں کبھی کوئی موبائل لیتے ہیں ایک موبائل لے کر کے نہیں چلتے ہیں اور اس موبائل سے سمجھ لیجیے کہیں اوپو چلتا ہے تو کہیں کچھ چلتا ہے کہیں جیو چلتا ہے تو سب سب طرح کے موبائل رکھتے ہیں لیکن اب کس آدمی کو کس موبائل سے سکون حاصل ہے وہ موبائل والا ہی جانتا ہے موبائل رکھنے والا ہی جانتا ہے لیکن اس علاقے میں سب سے زیادہ جو ہے جیو کا موبائل چل رہا ہے اور اوپو موبائل بھی چلتا ہے تو اس موبائل کو رکھنے کے لیے جو ہے ڈھیر پیسے رکھنے پڑتے ہیں لیکن غریب آدمی کو بہت کم درجے کا موبائل ہے اسی لیے جو ہے یہ موبائل کم سے کم موبائل جو ہو ریٹ میں اور کم سے کم موبائل کا ریٹ ہونا چاہیے وہ ہر ایک آدمی رکھے گا لیکن کسی کا موبائل کسی موبائل کا قیمت بہت زیادہ ہے آسمان چھو رہا ہے کسی موبائل کا بیچ حصہ ہے تو اسی لیے ہر طریقے کے موبائل رکھتے ہیں یعنی اس ان آدمی کا اس دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کون آدمی کس طرف جائے گا کون آدمی کس طرف گرے گا تو جو جس جو آدمی جون سا موبائل رکھ رہا ہے وہ اسی سے مطمئن ہے اور اسی سے اپنا کام چلا رہا ہے